हेलो अहाँ हँ अहाँ केहन छियै हमे आबि रहलो छियै बाहर से आयलो छियै हमे बंगाल तरफ से आयलो छियै हमे बंगाल तरफ से आयलो छियै हमे वहाँ रहै रहियै लेकिन हमे रहियै बिहारी ही लेकिन बहुत दिन से यहाँ नहि रहै रहियै अहाँके दुकान केहन चलै छै हमे एहिजे आयलो रहियै तऽ सोचलिए कि अहाँ से बात करि लिए किछौ आयलो छियै तऽ खाना उना किछु खायलो नहि छियै तऽ इसलिए तोरा से पुछलियै कि किछौ खाय लिए कोनो अच्छा दुकान आर कोनो अच्छा खानाके बारेमे तोँ जानै छह तऽ बता दहऽ नहि नहि हमे सादे खाना खेबै

ओऽ केने छै ई होटल नहि नहि नहि सुनले छियै हमे एतऽ रहै नहि ने रहियै तै से नहि नहि ओ तऽ बताबै लै पड़तै अहाँके किधर छै ओ आ ई कोन जगह पड़तै पूर्णियाँ से ओऽ अच्छा हँ बिग शॉपके नाम तऽ सुनलै छियै कि पूर्णियाँमे छै हँ तऽ हमरा बोलै लै पड़तै ओतऽ बिग शॉपके तरफ जाइ लए ओ ओनै छै ओ आओर कोनो इस्पेशल आइटम छै वहाँ खाइके लिए जे खाएके मन खुश भऽ जाइ हमरो हँ हँ ओकरा रूपबानी हॉल छै एक टा

अच्छा ओ हमरा तऽ मोमो छै बहुत पसन्द बढ़िऑं केलिए अहाँ बताए देलिए तऽ हम मोमो भी खाए लेबै ई हमरा बहुत पसन्द छै हँ हमे किछु जानै नै रहियै यहाँके बारेमे कि खाना पीना केहन छै किधर बढ़िऑं मिलै छै तैं से हम कहलिए कनि टा पुछि लिए तोरा सऽ

ओ वहाँ की की मिलै छै हँ हँ ओ ओ अच्छा अच्छा मञ्चूरियन भी मिलै छै वहाँ अच्छा की हँ हँ ओ अच्छा छै तब तऽ बहुत बढ़िऑं छै हमे नहि देखलहुॅं रहियै पूर्णियाँमे नए खुललो छै लागै छै हँ अहाँके जानकारी छै ताहि सऽ हम पुछलिए अहाँके ठीक छै तब हमे जाइ छियै खाए लए ठीक छै